मां कुझु ॾींहं अॻु मीशो एप था हिकु चादर घुराई हुई सोटी चादर हुई पर ॾिसणु में त ॾाढी सुठी पेई लॻे घुराई त सही ख़रीद करण खां पोइ ख़बर पेई केॾी त ख़राबु चादर आहे धोती त हिकु दफ़े में ई सुसी वेई कलर बि सफ़ा फ़िटी वियसि हाणे त ॿींअर मां हुनखे पथा पथारे ई कोन सघंदसि